गामियाव मोसानो मोसानो मोजां मोनो बिदिनो फांसन जाबा बैसागुफ्राव फांसन जाबा आर बिदिनो इस्कुलफोराव प्रग्राम जाबा मोसानो मोसायो आरो बिदिनो मोसानायफोरखौ मोजां मोनो आरो बयबो मोसानाय होनबाथाय बयबो मोसानो ओंखारो आरो बर' हारिआव मोसानाय देनाय बाथाय मोजां मोनो बयबो

बे प्रग्राम थायोबा माबायोबा बिदिनो मोसायो मोसानायखौ मोजां मोनो आरो बयबो बे फांसनफ्राव ओमफ्राय इस्कुलफ्राराव प्रग्राम जाबा अबावबा मिथिं दावथिं जाबा बिदिनो मोसानांगौ जायो आरो मोसानो मोजां मोनो मोसानो मोजां मोनग्राफ्रा गुदुं जायो आरो मोदोमफ्रा गोसोआ गुदुं जानानै मोसाहैनो लुबैनानै थाङो बुजायनांगौ जायो बर' हारिआव मोजां मोनो मोसानायफोरखौ थांबाय थानांगौ सोलोंनो मानो रोङाबाबो बिदिनो रोङा होन्नानै थानाङा सोलोंबानो रोङो सोलोंबानो मोसानो हायो ओमफ्राय बिदिनो माबायो आरो मोसानो रोंगौ होननानै बयबो हासथायो बयबो लेंहरो मोसानांगौ जायो मोसानाय मोसाग्राफ्राथ' बिदिनो मोजां मोनखायो मोसानो मोसानानै माने बिदिनो मोजां मोनोबा आरो लेंहरनोसैलाय बिदिनो आमोखिया ओरैबायदि ओरैबायदि मोसानो रोंगौ लेंहर होन्नानै लेंहरो आरो बिदिनो थांनांगौ जायो हाजारखि होना मानो मोसाग्राफ्रा मोजां मोननानै मोसाखायो आरो मोसानो मोजां मोनग्राफ्रा मोसानानै देखायनानै होनांगौ फांसनफ्राव बिदिनो मिथिं दावथिंफ्राव मोसा हैनांगौ जायो बिदिनो मोसाहैनांगौ जायो बिदिआवनो मोसाग्राफ्रा थानो हाखाया मोसानो लुबैखायो मोसानांगौ जायो थांनांगौ जायो जेब्लायबो मोसानांगौखा मोसाग्राफ्रा बेबायदिनो लेंहरो मोसानांगौ माबा नांगौ होन्नानै लेंहरो आरो लोगोफ्राबो बिदिनो थानांगौ जायो थांनांगौ जायो फांसनफ्राव मोसानांगौ जायो फांसनफ्राव लेंहरनानै मोसाहैनांगौ जायो

गोदोनिफ्रायनो बिदिनो एसे एनै मोसाबोनाय जायो आरो बिदिनो थांबाय थानाय जाया होमबाबो लोगो दिगि बैसागुफ्राव लोगो दिगि मोसाहैनाय जायो थांनानै लोगोफोरजों थांनानै फुरथि खालामो बिदिनो मोसाहैयो फांसनफ्राव मोसाहैयो लोगोफोरजों थांनानै एसे एनै मोसाहैला हैयो रोङाबाबो फुरथि मोननानै बिदिनो लोगोफोरजों मोसाहैयो आरो लोगो दिगिजों थांबाथाय रोङाबाबो रोङो रोंनाय जायो आरो लोगो दिगिजों हारसिंबाथ' बहा हारसिं मोसानो लोगो दिगि बासो मोजां मोनो नालाय मोसानो ओंखायनो लोगोफोरजों एसे एनै मोसालाबायो ओइ फांसनफ्राव गोदो बिदिनो मोसालाबायोमोन थांलाबायोमोन गोदो उन्दैयावबो उन्दैयाव इस्कुलफोराव मोसालाबायनाय माबाला बायनानै मोजां मोनो आरो बिदिखौ दामनाय देनाय बाथाय थानो हाया मोसाग्राफ्रा बिदिनो मोसानो मोसानो मोनबाय थायो मोदोमफ्रा गुदुं जायो दामनाय देनायबाथाय मोसाग्राफ्रा थानो हाया बिदिनो गोसो जायो आरो मोसानो उन्दैनिफ्रायनो मोसाग्रा नालाय बेहा मोसाग्राफ्रा जेब्लायबो मोसानाय मोसानाय मोनबाय थायो आरो बे मोसानाय गाननाय जोमनायजोंनो जोंनि बर' हारिखौ माने बिराद समायनाय नुयो आरो बर' हारिआव जेला मोसागोन द्रेस गानगोन द्रेस गानबानो मोजां नुखायो गाननाय जोमनायावनो मोजां नुयो जोंनि बर'फोरखौ मोसानायफ्राव जेरै मोसाबा मोनसे द्रेसयैनो ग्रुबाव गानो मोनसे द्रेस गानबाथाय समायनाय नुयो आरो गाननायफ्राव गाननाय जोमनायफोरजोंनो मोजां नुयो ओमफ्राय मोसाबा आरो साबसिन मोनो आरो बिदिनो मोजां मोनो बर' हारिआव बिदिनो खालसाराव मोसायो मालाबा मालाबा बिदिनो मालाबा बिदिनो माबायाव फांसनफ्राव मोसायो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो गामिफ्राव लोगो दिगि ज' ज' ओंखारनानै बिदिनो बैसागुफोराव मागिनायाव मोसालाबायो बोसोरावसो खनसे फैयो नालाय मोसानायफ्रा बैसागु बोथोर बाथाय बिदिनो मोसानो लुबैनानै मोसालाबायो आरो ज' ज' लोगो दिगि फांसनफ्राव गामिआव फांसन जाबाथाय बेहायबो ज' ज' सोलोंनानै मोसायो मोसानांगौ जायो ओमफ्राय गाव गावबा गावनो मोजां बिदि देखायनो हायोबा गामियाव फांसन जायोबा मोसानानै देखायनो हायोबा गाव गाव गाबावनो मोजां मोसाना देखायनो हायोबा ओमफ्राय दाबसे जायगाफोरावबो लेंहरबा थांनांगौ जायो मोसाहैनांगौ जायो देखायना हरनांगौ मोसानानै बेयावबो मोसानो मोनदों ओमफ्राय दा हाबा जानानैबाबो हाबा जाबाबो सम सम बिदिनो बैसागुफ्राव फांसनाव मोसाहैयो आरो